आब' ना आब' समायस्रि आरो नोंनियाव जेनेबा मा मा मैगं दं दा थारुन ओमफ्राय मा मा कबिफ्रा बेसेबां दामा खेजियाव ए फानथावालाय फानथावालाय ए लकेल थारुन गैया

एसे फिसा फिसा खामानि दंमोन नालाय दा बेवहाय इसे नांगौमोन आरो जेनेबा अ होफैनांगौ दा गांनैसो नांगोन ओमफ्राय कबिया जेनेबा बिस खेजि मुला मैद्रुखौबो नांगौ भाजा जानो लाफा दं लाफा मैद्रु ए लाफा मैद्रु दंना गैया ए सब्ताहसेनि उनावसो हरनो हागोन ना सब्ताहसेनि उनावसो हरनो हागोन सब्ताहसेनि उनावसो हरनो हागोन नोंनिफ्राय

दे बे मा मा दङ बेखौ लाबोबानो जाबाय हा हा थारुनखौ बिस खेजि फानथावखौ ओरैनो दस खेजिसो नांगोन

बेखौनो आङो सोंहरदों

दे दे दे